हमलोग ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन तो करते ही हैं पशुपालन से जो मल उसका निकलता है तो पहले समय में और अभी भी बहुत लोग हमलोग भी उसको एक जगह जमा करते हैं घर से थोड़ा अलग कुछ दिनों में जब वह सड़ जाता है तो उसको खेत में उपयोग करते हैं अब नई टेक्नोलॉजी का ज़माना आया तो उसको वह एक होता है घर के बगल में ही एक हौज़ बनता है जिसमें उसको जमा किया जाता है और उससे उसमें से गैस होता है गैस बनता है जो गैस से वह खाना के लिए भी उपयोग में आता है उससे बिजली भी जलती है यह सब उपयोग होता है बच गई बात जहाँ तक खाद की बात तो अब उसमें आपको आ गया पूसा बगल में हमलोगों के बगल में पूसा है वह एक देता है केँचुआ तो हमलोग उसको शेड बनाकर के उसमें मल उसका और थोड़ा घास भूसा हरा कुछ कुछ काट उट करके और वह जो केँचुआ देता है रख देते हैं उससे जो उसका जो यह बनता है बर्मी कम्पोस्ट उसको कहते हैं वह खेत के लिए इतनी अच्छी चीज है कि वह खाद नहीं देने से भी वह अच्छा काम करता है इसलिए हमलोग उसका उपयोग तो यही दो तीन तरह से करते हैं उस मल का ऐसे ही उसको सड़ा करके खेत में उपयोग करते हैं दूसरा हुआ कि उसको जमा करते हैं उसमें से हुआ है बायोगैस बनता है बिजली बनती है तीसरा बर्मी कम्पोस्ट हमलोग बनाते हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक यह होता है जिसके लिए केँचुआ सप्लाई करता है पूसा पूसा फार्म है पूसा कृषि विश्वविद्यालय है इसलिए इसका यही सब उपयोग होता है उसके मल का और हमलोगों को बहुत इससे लाभ हो रहा है